सो म्हाजो जो करंट प्लॅन आसा ताजेर म्हाका चड चड डेटा यूजेश यूजेश येता जितले हांव डेटा यूज करिना तज्याकून चड म्हाका तेजो प्रायज येता सो म्हाका एक असो प्लॅन सांगा की जेतून म्हाका डेटा युजेजूय चड जावची ना आनी प्लेन्सूय अशे प्रायजूय कमी आसतलो जा लायक म्हाका हे जाता तितलो सो तुमी म्हाका एक अशे प्लॅन सजेस्ट करा की म्हाजो म्हाजो तेतून प्रायजूय कमी आसा आनी डेटा युजेजूय लिमिटेड आसा जशें जितलें म्हाका जाय तितलें